औ हेल' आदा आदा आं माबा मोनसे सोंहरगौमोनलै जेनोबा आं आदा हरनि बारथायावहाय गुवाहाटीयाव थांनांगौ आं निउ बङाइगावनिफ्राय गुवाहाटीयाव ट्रेन गाखोनानै थांगोन दा ओजोंहाय गारिफोर मोनगोन नामा निउ बङाइगावसिम जेनबा आं बेंतलनिफ्राय गाखोगोन बेंतल बास्टेन निफ्राय आं गाखोबाय ओमफ्राय आं निउ बङाइगाव आं थायैबाय दा बारथानिफ्राय आङो टिकेट दानना गाखोसै दा आदानाव आं बेखौ सोंहरदोंमोन जायगाया जाहैबाय आं बेंतल निफ्राय गाखोगोन निउ बङायगावसिम ओमफ्राय जेनोबा अथ' फोर दस्रा गारिफोर पेसेन्जार गारिफोर मोनगोन नामथाय आदा ए औ दे जायहग आदाआ खोन्था हरबानो जाबाय आरोना आंहा एसे खामानि दंमोन लै थांथार नांगौमोन इमारजिनसि औ गुहाटीयावहाय खामानि दं एसे औ आदाया एसे बेबस्था खालामना होदोब्रा जेनोबा सोरबाफोर अफिस साव थाग्राफोरनि नाम्बार दंब्ला हरदो नाम्बार खौ आरो नङाब्ला रायलायना होदोरा आदाया आ एसे आरो नाम्बार दंब्ला नाम्बार हरदो आं रायलाय हरनोसै औ बाराया बिसिबां लायो बेखौहाय आं सोंनायसै उनाव हाय जायहख आदाया नाम्बार फोर दंब्ला फन नाम्बार फोर दंब्ला ड्राइभार फोरनिखौ हरबानो जाबाय औ टाइमा जाहैबाय आं बार'थायाव गाखोगोन ओजोंहाय ओमफ्रायो बार'थानि सिगां सौहै नांगोन नालाय एसे थाब ओंखार नांगोन औ माखासे थफ्ला थफ्लि दं बेखो लाफानसै बेगफोर दं आदाया एसे रायलायना हरबानो जाबाय औ दे होनब्ला आदा औ दे